नंगौ आइजोफोरा सोलोंनो नांगौ खमलायनाय सोलोंनो नांगौ आइजोफोरा खमलायनाखौ सोलोङोब्ला माने गावनि थाखायहाय मोजां न'खरफ्रावहाय हेफाजाब होनो हागोन न'खरफ्राव माने जौगाथाय लाबोनो हागोन गाव गावनि थाखायहाय माने गोजौआव दावखोलांनो हागोन बिथाङा जेरैबायदि सोलोंदों बेबायदिनो गावनि फिथाइखौबो मोननो हागोन जाय आइजोआ सोलोंनानै साक्सेसफुल जानो हायो बे आइजोआनो गावखौबो नाम दैखोनो हागोन गोजौआव लांनो हागोन गावखौहाय आरो आइजोफोरा बयजोंबो सिनायथि बा सिनायजानाय जागोन आइजो माहारियाबो दि गोजौआव इसेबां गोजौआव दावखोदों बेहा मोनसे गिदिर मोजां नाम मोनगोन बेबायदिनो आइजोफोराबो आरो सासेनि उनाव सासे जौगाथायबो लांनो हागोन गावखौहाय माने सिनायथि लाहैनो हागोन आइजोफोराबो खमलायनायखौ सोलोंनायखौहाय बानो नाङा आरो गोजौआव दावखोबाय थानांगौ आंनि साननाय बायदिब्ला आइजोफोराबो माने गोबांआनो नाजाब्ला हायो आइजोफोराबो माने गासैखौबो मावनो हायै गैया न'खरावबो उन्न'ति जागोन गावखौबो सिनायथि होनो हागोन आरो बयजोंबो बियो मान सनमान गोबां मुं खामायनो हागोन गावनि नामखौ लाखिनो हागोन आरो आइजोफोरा गावखौ मोनसे माब्लाबा अलखद समावहाय रैखाथिबो होनो हागोन बियो खमलायनो गोरों हिसाबैहाय बेनावहाय आदब खायदा दङ हिसाबैहाय बियो जेरैबायदि गावनि बोलोजों जुजिनायजों माखासे गोबांथार आदब खायदा थानायखाय बियो गोबांथार जायगायाव गोबांथार काउन्ट्रिनि आइजोफोरजोंबो लोगो हमलायनानै गेलेहैनो हागोन बेफोरबादि खमलायनायफोरबो गोबां जायगाफ्रावहाय बियो लोगोफोरबो लोगो मोनहैनो हागोन बेबायदिनो आइजोफ्राबो मोनसे गावसोरनि सिनायथिखौ होनो हागोन आइजोफोराबो जे मोनसे बेफोरबायदि स्ट्रं बोलोगोरा बा खमलायनो गोरों बेफोरबायदि गियानि इसे बेफोरबायदि साननो गोरों आरो बेफोरबायदि बोलोगोरा होननानै गावखौ सिनायथि होनो हागोन आइजोफोरा गोबांथार जायगाफ्राव गोबांथार रोखोमनि गेलेनाय गोबांथार रोखोमनि गावसोरनि नांगौथिनि थाखायहाय रैखाथि होनो हानाय बेफोरबायदि आइजोफोरनावबो दङ आइजोफोराबो जे मोनसे बोलोगोरा सिनायथि जागोन बेफोरबायदि खमलायनायखौ सोलोङोब्ला खमलायनायजोंबो मोनसे गावनि सिनायथिखौ होनो हायोब्ला आइजोफोराबो गाव गावनि थाखायबो सेफति आरो गाव गावनि थाखायबो मोजां न'खरनि थाखायबो मोजां गामिफोरनिफ्रायबो गोबां जायगाफोरनिफ्रायबो बेखौ बाख्नायगोन मोजां मोनगोन एरैबायदि बिनि गेलेनाया साक्सेसफुल मोजां जायोब्लानो बियो गावनि नामखौबो खामायनो हागोन मोजांबो जागोन आरो बयजोंबो बियो गेलेनायनि नामैनो सिनायथि मोननानै मोजां बाख्नायजागोन बिनि मान सनमानाबो फैगोन जौगाथाय फैगोन न'खरनिबो गावनिबो